जोंथ' गोदो सेंग्रा सिखला समाव माबायदिहाय मावबोदोंमोन दा गोसोआव दंना गैया आं इसे इसे बुंलांनोसै गोदो हौवाफोरा हालखौ मस्थ' खोमसियावनो होना लाङो आरो नांगोल जुंगाल लानानै हालखौ बिसोरो मोसौ मानैखौ सांग्रायना लांनानै जुरिनानै नांगोलखौ मैसोनि मोसौनि फाफ्लियाव होनानै हालखौ एवो आरो बिसोरो हौवाफोरा इटिमयधे हालखौ एवबाय नालाय जोंबो फुङावनो थांनानै ओंखामजों अबा खांख्राइ बाथोन देनानै बिदिहाय लाङोमोन बेनिफ्राय हौवाफ्राबो थाबनो ओंखाम लाङाबाथाय हिनजावफोरखौ गोदोनिया रायोमोन दै गोदोनि बाथ्रासो बेयो इटिमयधे हालखौ एवखांनानै सैसेयाव खारायो खाराय खांनानै सामार बुयो सामार बुनानै आलिखौ खोयो गोदोनिया बेनिफ्राय आलिखौबो खदालजोंनो खोयोमोन हावलायफोरा हावलायफोर माने जोंनि हौवाफोर आरो थारमाने गोदोनि बाथ्रा बेयो बेनिफ्राय मा खालामो आलिखौ होखांनानै सिगां आलिखौ सैसे होग्रोबाय हालखौ सैनै एवग्रोनानैसो आलिखौ होयो आलिखौबो खेबसेयावनो जायादै बेनिफ्राय बर' होबाय खेबसे बर' होनानै माबाबाय आरो आलिखौ आरो स्लिम आथिंजो माबाबाय खदालजों होनानै जावखां जावखां आथिंजों स्लिम खालामो इटिमयधे बेयाव मा होयो जेबो होआमोन गोदो माने मुलि थोबसे होआमोन हासार होआमोन जेबो होआमोन बेनिफ्राय बिदिहायनो माइखौ बर' होबाथाय खोथियाखौ हिन्जावफोरखौ फुनो होबाय आरो फुनो होनानै बेनिफ्राय खोथिया साननै जाबाथाय माइखौ गायनो हाखौ फोमोनबाय मोसौजों हौवाफोरानो फोमोनबाय हावलायफोरानो हाखौ फोमोननानै बेनिफ्राय रुवाथिफोरा गायनो थांबाय गायनो थांनानै आरो गायहै गायहै गायनानै दस बार'थायाव साहा लोंबाय सौराय जाबाय गोदोनि बाथ्रा नालाय बेनिफ्राय जुमायफोर लाङोमोन भाजाफोर लाङोमोन सयाबिन राङालाव बिदिनो फस्ला नयथाथे बिदिनो साह बारा गैयामोन बेनिफ्राय आरो बिदिनो लोंनानै दुब्लि गेजेरावनो लोङोमोन आरो दुब्लियावनो आगोलो हाखर जावोमोन हाखरखौ जावनानै दैखो सारनानै बेनिफ्राय बे दैजोंनो जुमाइफोरखौ दै गुसुजोंनो लोङोमोन आरो आगोलो बेनिफ्राय लोंनानै जेबो बेमार आजारानो जेबो गैयामोन आरो बै समाव बिदि जादों बेनिफ्राय मा जाखो दानिया बिदि माइखौ गायखांनानै मोननाय समावबो जेबो हासार हुसार गैया आरो मुथ'ते बिदि हासार हुसार गैया नालाय बे मोननानै आगोलो माइया मोनोमोन मा मासआव काटि मासआवसो ओंखारनाया जोबोखि जोबा आघोनावसो माइ हायोमोन माइखौ नौ दिनाव नवान भात जायोमोन आरो ओंखाम गोदान जायोमोन आगोलनि मानसिया माइ हानायाव माजों हायोमोन माने खासिजों हाबाय खासिजों हानानै फोरानबाय फोराननानै आरो दांग्रिखौ हौवाफोरा लाना फैयोमोन आगोलो हिन्जावफोरा हुलाबारिजों बाननानै लाबोयोमोन माइखौ लाबोनानै आरो न'आव दोनफैयोमोन बिदिनो मैसो गारि दंमोन सोरहाबा मोसौ गारि दंमोन बिदिनो सोरबा आरो फाफ्लिजोंनो न'से लाबोयोमोन बेनिफ्राय गारि थानायफोरा गारिजों लाबोयोमोन आरो गोदोनिया बिदिमोन बेनिफ्राय आरो बिदिनो लाबोनानै माइखौ दोनफैबाय दोनफैनानै नाबाय नानानै मोसौजोंं नायोमोन आदथा मोसौआ हालिसे हालिनै हालिथामजोंबो मारा नायोमोन हालिब्रैजोंबो हालिब्रैजोंबाथाय सिथ्ला गुवारबाथाय बिस बार थ्रिस बार होयोमोन आरो गोदो हावलायफ्रा बेनिफ्राय रुवाथिफोराबो उनथिनानै खोमसियावनो उनथिनानै माइ मारा सिबोमोन हावलायफोरजों जमा जमा गोदो एख' कायजा फेसाल गैयामोन नालाय बेनिफ्राय आरो गोदोनिखौसो बुंबाय दंदै आं दानिखौ बुङाखै बेनिफ्राय आरो जमा जुरि फुङावनो ओंखाम जानानै आरो दुब्लियाव ओंखार लाङोमोन माइ हानो बेनिफ्राय रुवाथिफ्राबो लाङोमोन ओंखाम गोजां आरो जुमाइ ओइत्यादि बिदिहाय लाङोमोन आरो बिनिफ्राय हावलाय रुवाथि माहाजोननि बाख्रियाव माइखौ लोगो नांनानै सोयोमोन आरो थामाजों आगोलो बाख्रियानो माहाजोन फोरनियाव गंनै गंथाममोन दानिया गंसेबो गैया जादोदै माहाजोनबो बारा गैला नालाय फैसानिसो माहाजोन दानिया बारा बाख्रि गैया बिनिफ्राय दा जुगाव मा जादों दा जुगाव माइ गायबा मा जादों हासार होआबा जिपि होआबा इउरिया होआबा पटास होआबा बेमाखा होआबा माइयानो जालिया बेनिफ्राय दा हालेवनाया जादों मा ट्रेक्ट'र ट्रेक्ट'र फिसामोन आरो आगोलो हेन्द ट्रेक्ट'र आखाइ ट्रेक्टर बेनिफ्राय बेयो दा इसे माबा जाबायनो धिला जानायनि थाखाय दा जादों लथार लथारखौ बाहायो हालेवनायाव लटारखौ बाहायनायनि थाखाय दा दुब्लियाव एम्फौ एन्ला सामु खांख्राइ जेब्बो गैला इटिमयधे ना साम' जेबोआनो गैला एम्फौ एन्ला जेबो गैला नालाय जेबोआनो गैला मुलिजोंनो सेस माइखौ दा थिखांनाय जादों गोदोनिख्रुइ दानिया माइयाबो बांसिन जायो जानाय लोंनायाबो मानसिफोरा माहाजोनफोरा हाखौ गायला गैयैफोरखो थिखा आदि होनानै गायहोयो बेनिफ्राय गोयैफ्रा दा इसे इसे गोनां जाहोलांदों थाखा फैसायाबो गैयैनियावसो इसे बारासिन जादों आरो दा बुंनो थाङोबा खिन्थु गोनां गोनांफोरनियाव फिसाज्लाफोराबो फिसाजोफोराबो अलसिया बेनिफ्राय खामानि दामानियावबो जेबो गैया आरो बे गैयैनि फिसाफ्रा खिन्थु मार गुरुट्थ' होनानै जेरै मावदोंं हेरैनो थाखा फैसायाबो आखाइयाव दं आरो न' बांबो लुदों हा हुबो बन्दक लादों ओरैहाय जादों आरो दा